असां जे आस पास में ईंएं मतिलब इन जा तमाइ तमाम इन्फेक्शन्स था थियनि वेठा कि छाकाणि त ॾिठो वञे थो उन्हनि में घणो करे त खाधनि जे करे ई इन्फेक्शन वेठो थिए ऐं किनि खे त एतिरियूं मतिलब खारिस वग़ैरह हिक हिक शरीर में खारिस हूंदी अथनि तंहिं खां सवाइ वरी उन्हनि खे बुख़ार वेठा थियनि बुख़ार में त हिक ॿिए सां मिली बि नथो सघिजे इहे सभु सभु इन्फेक्शन्स ही थियनि वेठा कि इन्हनि खां बचण तमाम ज़रुरी आहे ऐं असां जे एरिया में इएं ॾिठो वयो आहे कि सफ़ाई बि तमाम ज़रूरी आहे सफ़ाई नथी थिए त उन्हनि जे मछरनि जे करे उहे इन्फेक्शन वेठा थियनि त उन्हनि जो बिल्कुल ध्यान ॾियण तमामु ज़रूरी आहे असां जे एरिया में तमामु साफ़ सफ़ाईअ जी जरूरत आहे ऐं खाधनि पीतनि जी ध्यान ॾियण जो तमाम ज़रूर आहे इहे इन्फेकशन्स असां ॾिसूं वेठा